ओ हमरा आरके कोइ तरहके बात होइ छै मने इहए समस्याबला तऽ कोइ तरहके हल नहि करै छै कोइ तरहके सुनबाह नहि लै छै कभी हमरा आरके जाइ लए पड़ै छै मानल जाय पुलिसके आगुमे पुलिसोके आगु जाइ छियै तऽ ओतौह ओतना सुनबाइह नहि लेलक ओहि खातिर बहुत मने अथीमे रहै छियै मने चोरी चपाटी भए जाइ छै ओते घुमै फिरै नहि छै ओहिमे तऽ बहुत बड़ा समस्या हौल बनल जा रहल छै मने कोनो काम रोजगार अथी नहि चलै छै सबकिछुमे अथी मने पहुँचाबऽ भऽ पहुँचाबै छै ओहि लए कऽ बहुत मने छै दिक्कत भए जाइ छै कोनो बातके मने हऽले नही करै छै कोन मने पुलिसबो आरो कन मने जाइ छियै कहैलए तऽ इएह दोसर कोइ भटकए दै छै बहलए दै छै अना नहि करी एना नहि करना चाही तऽ ओही लए कऽ बहुत दिक्कत होइ छै एहिपर मने कोन समस्या आर ढैरि जए बाहर भीतर जल्दी निकलैबला नहि रहै छै एहि लए कऽ एत्तए बहुत एकदम जे समस्या गड़बड़ चैलि रहल छै जे केना की करतै नहि करतै दिक्कत रहै छै बहुत एकदम आबो कहलापर कोनो बात कात मे से ध्याने नहि दै छै गाम समाज मने जाइ छियै पुलिसबोके आगु जाइ छियै तऽ कोइ तरहके बाते अथी नहि हुअ दै छै एहि लए कऽ बहुत दिक्कत छै हमरा हँ हँ मनायल जाइ छै कोनो काम रोजगार आदमी नहि सक्सेसे ने बढ़ए दै छै कोइ तरह कए बाधा डालि दै छै ओहाँ आगु नहि बढ़ए दै छै एहि लए कऽ से आब एहिपर मने की करना चाही ओ करबैनि ओहो अपना लए अथी होइ छै

आ गाम समाजके लऽ के मने अऽ अथी मने फैसला नहि करै छै आओर ने किछु रहैलए दै छै बाधा डालैत रहै छै छै तऽ ई पर आब केना की बात मदद सब कएल जाइ करल जाइ आ बहलए दै छै आगुओ बढ़ै छियै तऽ आगुओ नहि बढ़ए दै छै पाइयो माँङ्गल जाइ छै पुलिस कए निकट जाइलए पड़ै छै सब बात कहै लए पड़ै छै ओहोपर पुलिस नहि कोइ तरहके अथी मने नहि लै छै जे यहाँ नहि दै छै तऽ एतनो करबै छै